ہاں جی میڈم کیا کام کرانا تھا میڈم ہاں جی بن جائے گا دیکھیے میڈم اس میں آپ کو جو بھی سامان چھوٹا کمرہ بنوانا ہے نا آپ کو ہاں تو اس میں آپ کو اس میں آپ کو دو سو تو سیمٹ کی لگ جائے گی اور تھوڑی بہت اینٹیں لگیں گی بیچ میں دیوار کے لیے ویسے تو دیوار باؤنڈری وغیرہ تو ہوئی وی ہوگی نا اس میں تو تو اس میں آپ کو اینٹیں بدرپور وغیرہ ملا کے ایک دیڑھ لاکھ کا تو خرچہ ہونا ہی ہے سیمٹ کا بدرپور کا سب کا اب وہ تو آپ کے اوپر ہے نا آپ جیسا مال لگواؤ گے اچھا لگواؤ گے زیادہ لگواؤ گے کم لگواؤ گے باقی پھر لیبر بھی لگتی ہے کام بھی لگتا ہے ہمارا اپنا ملا کے سب کا بتایا میڈم میں نے آپ کو ہمارا پورا ٹوٹل بتایا میں آپ کو ایک ایک کا وہ اس کا نہیں بنایا باقی ٹھیکے پہ جیسے ہوتا ہے باقی آپ جیسے بنوانا چاہو آپ کے اوپر ہے خرچہ تو آپ اگر الگ سے لیبر منگاؤ گے تو وہی پر ڈے کے اکاڈنگ ان کو دینا ہوتا ہے اور اپنا ٹھیکے پہ لو گے تو اس کی ریٹ الگ ہوتے ہیں جیسے آپ بولو گے ہم کروا دیں گے آپ کہو گے تو لیبر آپ اپنی لگا لینا جسے بھی بلا لینا سامان اپنا لگا لینا یا ہم بھی لا سکتے ہیں سامان اوکے تھینک یو